मैम तुस गै ओ लाइब्रेरियन इस लाइब्रेरी दे में इद्धर रीडर ऐं ते में इद्धर आं औंदी रौह्न्नी आं रीडिंग करने ईं ते इद्धर में लाइब्रेरी च बुक्कां दिक्खा दी ही ते थुआढ़ा कोई सिस्टम गै नेईं ऐ तुस किस तरीके दियां लाई दियां एह् उप्पर साईंस लिखे दा ते अंदर बुक्कां जेह्ड़ियां न ओह् हिस्ट्री आर्टस बगैरा दियां पेदियां न हां हां पर में आई ही दिक्खने ई ते इद्धर बुक्कां मिगी लब्भियां निं कोई तरीका ई निं ऐ बुक्कें दा मतलब कोई उप्पर लिखे दा मतलब साईंस ते अंदर बुक्कां जेह्ड़ियां न ओह् आर्टस दियां पेदियां मिगी बुक्कां चाही दियां साईंस दियां ते ओह् मिगी लब्भियां गै नेईं बुक्कां कुतै बी लाइब्रेरी च हां में अज्ज दिक्खेआ ऐ मिगी ते लब्भियां निं जेह्ड़ियां मिगी बुक्कां चाही दिया हियां मिगी जरूरी बुक्कां चाही दियां ओह् उस एड्डी लाइब्रेरी च मीं लब्भियां गै नेईं बुक्कां हून गै चाहिदी ही ते दिक्खने आई ही में इक दिन ते इद्धर पैह्लें पैह्लें पैह्लें ठीक ही ते हून ओह् बुक्कां मिगी लब्भियां गै निं हैन हां हां ओह्बी कताब ऐ इक कताब ऐ जेह्ड़ी मिगी चाहिदी ही ते जेह्ड़ी में लैती बी ऐही

हां मिगी बड़ी जरूरी चाहिदी अज्ज ते तुस जल्दी मिगी ओह् तुप्पियै देई डेओ हां बस इ'यै ऐ कि उ'ऐ बुक तुप्पै दी ही में ते लब्भी गै नेईं अंदर बुक्कां खोह्ल्ली में ओह् अलमीरा खोह्ल्ली ते अंदर दिक्खेआ उत्थै ते आर्टस आह्लियां बुक्कां पेदियां सारियां हिस्ट्री बगैरा हिंदी बगैरा दियां हां तुसें थोह्ड़ा ध्यान देना चाहिदा हां अच्छा अच्छा हां ओह् कोई निं ओह्बी तुस करेओ बट एह् जल्दी करेओ थोह्ड़ा मिगी बुक्कां चाही दियां न ते जेह्ड़ियां अरेंजमेंट बुक्कें दा एह् ठीक करियै करा करो दूआ बच्चें ईं तकलीफ निं हो तुप्पने ई कोई मुश्किल निं आ सिद्धे बच्चा तुप्पी लै कताब अपनी जेह्ड़ी चाहिदी उस्सी हां इ'यां टाईम निं ना वेस्ट होंदा ऐ हां